पैह्ली डेट जेही ऐ जिस साल मेरी मेरा ब्याह् होएआ हा ओह् ऐ जारां जुलाई उन्नी सौ त्रानुऐ ठीक ऐ ते दुई डेट ऐ जेह्की ओह् ऐ मेरी डेट आफ बर्थ ओह् ऐ चौदां सत्त उन्नी सौ उन्नी सौ चरह्तर ते त्री डेट ऐ मेरे बेटे दा जनम दिन ऐ बाई जुलाई उन्नी सौ सतानुऐ चौथी डेट ऐ जेह्की ओह् बी मेरे बेटे दा गै जनम दिन ऐ ओह् ऐ बीह् अप्रैल उन्नी सौ त्रानुऐ ते पंजमी डेट ऐ जेह्की ओह् बी मेरे बेटे दा गै जनम दिन ऐ ओह् ऐ चौदां मेई दो ज्हार इक फ्ही